बसि पंकज आए एम वेरी गुड तव्हां कीअं आहियो पंकज हाणे अहिड़ो आहे त पाण खे हिकिड़ो सूपर ही नईं देसी सूपर हीरो गेम जो ऑडर्स मिलियो ऑडर मिलियो आहे ॿारनि लाइ बखे हिकिड़ी अलाई सुठे नमूने सूपर हीरो जी गेम ठाहिणी आहे जेको बिल्कुलु देसी हुजे जी देसी अंदाज़ में पाण खे उन गेम में हाणे गेमींग जो जेको स्केल आहे उहो अलाई वॾो आहे त पोइ असांखे पेन इंडिया में ठाहिणो आहे सॼे इंडिया में गेम पॉप्यूलर थिए उन नमूने ठाहिणी आहे त उन लाइ घणे हाणे पाण खे वर्क फ़ोर्स खपंदो जेको वर्क आहे मूंखे टाईम मिलियल आहे ॿ महीना ॿ महीननि जे समए मर्यदा में मूंखे उहो गेम जो सॼो कमु पूरो करिणो आहे त हीअंर जेको पंहिंजो एक जेको हीअंर जेको स्टाफ़ आहे हीअंर जका पंहिंजा माण्हूं आहिनि उन्हनि खे ओवरटाइम करिणो पवंदो ॿ महीननि लाइ ऐं तव्हांखे अगरि जरूरत पए थी त ॿिया माण्हूं भले घुरायो एक्सपर्टस घुरायो जेका हिनमें तव्हांखे कमु करे सघनि पोइ मां तव्हांखे डीटेल ॿुधायांव थो बाक़ी अहिड़ो कहिड़ो टास्क पूरो करिणो आहे बाक़ी सपोज़ जीअं गेमूं गेम जी डेव्लपमेंट खां वठी गेम जी स्क्रिपिटिंग आहे लेंगिवेज आहे उन खां वठी करे मार्केटिंग ऐं जाहेरात ताईं सॼो कमु ॿ महीननि जे ओ ॿ महीननि जे अंदरि पूरो करिणो अथव त पोइ अथव जे हा त तव्हांजी गेम पाण जेकी स्टार्ट कयूं गेम जो बाक़ी जेको बेज़िक कॉन्सेपिट ॾींदासीं गेम जो उन्हनि खे ऐं उतां खां हो भई उन्हनि जी कहिड़ी लेंगिविज में यूस कंदा आई टी में जे जावा में यूस जा जावा लेंगिवेज यूस करे इन गेम जो एप्लीकेशन ठाहींदासीं यां पाएथन यूस करे ठाहींदासीं हूअ मां सभु डी डीटेल में एपप्लीकेशन तव्हांखे ॿुधाईंदोमाव बट इन टू महीननि ए न ॿ महीननि जे स्थानु में ॿ महीननि जे समय मर्यादा में पाण खे पैन इंडिया सक्सेक थिए सॼे भारत में पंहिंजी गेम सक्सेस थिए एड़ो अहिड़े त अहिड़ो तरीक़ो आज़माइणो आहे ऐं उन अहिड़े नमूने माण्हुनि खे कमु ते लॻाइणो आहे

उहो मां एक्स्ट्रा पेमंट जो जेको बि आहे उहो मां म बोर्ड ऑफ़ डेरेक्टर जी मीटिंग घुराए उन्हनि खां डिस्कस करे ॿुधाए छॾींदोमाव प्लस अगरि तव्हां मां पंहिंजे ए न पंहिंजे डिसी पंहिंजे हुन सां डिसीजन खणां थो पंहिंजे पंहिंजे मां हीअंर जेको बि डिसीजन हीअंर मां खणां थो त उन डिसीज़न में मां तव्हांखे रिफ़्रेशमेंट जो ऑप्शन ॾेई थो सघांव भई जेका बि तव्हां या स्टाफ़ आहिनि उन्हनि खे तव्हां हीअंर अगरि एड ऑन करण था पंहिंजे टाईम में पेंहिंजो टाईम अगरि वधीक ॾियण था त तव्हां उन्हनि खे थोरो रिफ़्रेशमेंट प्रॉवाईड कयोसि भले ऐं बाक़ी पेमेंट्स जा पेमेंट्स जे लाइ मुखे डैरेक्टर्स सां मिलिणो पवंदो हिकिड़ी मीटिंग रखिणी रखिणी पवंदी ऐं उन मीटिंग में डिसाईड करे उहो चेक ॾई वेंदोमाव ऐं जेतिरो जल्दी थी सघंदो मीटिंग जो रिज़ल्ट मां तव्हांखे ॿुधाए छॾींदोमाव

उहो उहो बि मां मीटिंग में पॉईंट रखी छॾींदोमाव छो त छा आहे सभिनि खां त मे बी पॉसीबल नथो थी सघे जंहिंखां जे वटि पंहिंजी वीकल आहे या हू आहे ठीकु आहे पाण अगरि पेईं लेडीस स्टाफ़ आहे जंहिंजो उध्वान जो लेडीस स्टाफ़ आहे उन लाइ पाण स्पेशल अहिड़ी अरेंजमेंट करे छॾींदासीं भई लेट नाईट अगरि कुझु थिए थो त ऑ सेफ़ली घरु पुॼी सघे जी ओके जी मां तव्हांखे हीअंर ई हिकिड़ी सॼी सॼो प्रोग्राम लिखी मोकिले छॾियांव थो विदिन हेअ हाफ़ एन अवर्स ठीकु आहे ओके ओके